हमरा गाममे पोखरि छै बच्चा सब हेलैत रहय छै खेलैत रहय छै एहन डुबिके जेतऽ

बढ़िआँ लागय छै हेलय डुबयमे हम कहलहुँ गे बच्चा सब पोखरिमे हेल डुबि जेतय डुबि जेतय हम ओकर रक्षा करय छियै जाइ छियै देखय छियै जे हँ कोनो तरहके बात नहि होइके चाही पोखरिमे हेलय डूबय हेल जाइ छै खेलय छै बेसी रेतपर जाइ छै परशानी होइ छै कममे जाइ छै तऽ नीक लागय छै बढ़िआँ लागय छै बच्चा सब खेलय धुपय छै हँ हमरो नीक लागय छै जे बच्चा सब खेलाइ छै तऽ ओइमे हमहुँ बच्चा सबके कहलहुँ नहि खेली नहि ओ नहि बेसी रेतपर नहि जा बेसी रेतपर नहि जायब ओन्ने डुबि जेबहऽ नह जा कममे खेलऽ धुपऽ बच्चा सब बोलय छै माँ बेसी रेतपर जाइमे नीक लागय छै आओर कम्मे पानि छै ओ जे छै से बच्चा सब मानय नहि छै नहि मानय छै पकैड़ि कए लाबऽ पड़य छै कहलहुँ कम पानि छै पोखैर छै ओइमे एन्ने उज करऽ एन्ने उज करऽ ओन्ने नहि जा बेसी पोखरिमे जे छै से खेल धूप करय छै बच्चासब हमरो आरके जाइ छियै कोनो तरहसँ बात बाल बच्चाके नहि होना चाही नहि होना चाही बढ़िआँ लागय छै भोरकऽ उठय छै भागि जाइ छै खेलय छै धूपय छै कहलक नीक लागय छै शरीर सुस्त रहय छै बढ़िआँ होइ छै नहबय छियै धोबय छियै ओइमे बढ़िआँ लागय छै बेसी रेतपर जेनाइसँ खराबी होइ छै बेसी कम नहि नीक लागय छै बेसीमे परशानी होइ छै धियापुतासब अपनो की करऽ जेब हऽ बेसी पोखरिमे रेतमे नहि जाहऽ नुनू बौआ डुबि जेबऽ कम पानि छै ओइमे खेलऽ ओइमे धूपऽ ओहोमे नहि कुछो गड़तऽ पोखरिमे टाँङ गोरमे नहि जाइ बेटा की करय जेबऽ नहि जाइ

ने छै से बाल बच्चा मानव नहि करय छै बाल बच्चा नहि मानय छै फटकारय छियै तैयो नहि मानय छै जे नहि नहबय लए जा नहि तू जा तैयो मानबे नहि करय छै बात काटि कऽ चलि जाइ छै की करबय बेसी परेशानी होइ छै रेतमे कम पानिमे नीक लागय छै बेसी पानिमे रेत करेन्ट मारय छै ओइमे बाल बच्चा सबके दिक्कत भए जाइ छै कहलियै बेसी पानिमे नहि जाउ बेसीमे नै अथी करी अइ तरहसँ जे बाल बच्चाके समझाबय पड़य छै बौआ डुबि जेबहऽ तू नहि जा बेटा पानिमे नहि जा कथी लए जेबहऽ गाँवे घरमे नहाबऽ कल छै कुआँ छै ओही पर नहबऽ नहि जा पोखरि आओर मानय छै नहियेँ ने बाल बच्चा खेलौक बढ़िआँ लागय छै बुझय तब ने बाल बच्चा बुझय नहि ने छै बाल बच्चा की करबय बुझय साफ नहि छै बाल बच्चासब हम तत्पर एकसर लोक की करतय बाल बच्चा तऽ नदी पोखरिमे भागि जाइ छै कोने हेरने उठतय की करतय हेलयमे बढ़िआँ लागय छै भागि जाइ छै कम पानिमे नीक लागय छै रेत जादा दै छै करेन्ट जादा मारय छै तऽ ओइमे जाइ छै परेसानी होइ छै परेशानी होइके बात दिक्कत करय छै दिक्कत करय छै परेसानी होइके बात आब उ गार्जियनपर पड़य छै जे हमरा बाल बुदरुकके की देखा गेलय कहलहुँ समझाकऽ जे नहि जा तैयो जाइ छै जाइ छै तब जे बुझय छै समझय तबे ने बाल बच्चासब हे लिअ